हमर गाँवके नजदीक जे यए सब सऽ प्रसिद्ध स्थल भेल एकटा धरहरा सिकलीगढ़ जतए की मान्यता छै कि ओतए जे छै भगबान नरसिंह भगबानके अवतार जे छै भेल छै आओर प्रह्लाद जे ओतऽ कयलकै रए ओ सब जे छै ओतय छै तऽ ओ पर्यटक स्थल अच्छा पर्यटक स्थल मानल जाइ छै आओर हमर सबके गाँवके नजदीक अहाँक एकटा आओर जगह अछि जेकि छै सिंहेसर धाम जेकि प्रसिद्ध छनि बाबा भोलेनाथके लिए लेकर आओर अपन हमर सबके स्थानसे एक आओर जगह गेलखिन यए जेकि छै हिनका भागलपुर जतए की प्रसिद्ध बाबा गुरु गुरु महराजके एक स्थल अछि इसब प्रसिद्ध बहुत प्रसिद्ध अछि हमर सबके अगल बगल मे आओर बसैटीके भी एक मन्दिर अछि भोला बाबाके महादेबके मन्दिर जेकि काफी प्रसिद्ध प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध अछि जेकर इतिहास अछि की ओ जगह पर जे छै ओ मुगल कालमे ही जे छै एक भारतीय शासक द्वारा ओ बनाएल गेल अछि तऽ ओ भी एक प्रसिद्ध स्थल अछि हमर गाममे मन्दिर अछि जेकि काफी प्राचीन अछि लगभग डेढ़ सए दू सए साल पर प्राचीन भगबती माताके मन्दिर अछि तऽ ओ तरहके मन्दिर बहुत सारा स्थल अछि एना जेकि प्रसिद्ध अछि ओकरेमे एक सुन्दरी मठ मन्दिर भी जोड़ल जएत जेकि काफी प्रसिद्ध अछि जेकि आब हमर सबके गाँव सऽ लगभग पैंतीस चालीस किलोमीटरके दूरी पर मौजूद अछि आओर आओर भी काफी पशु प्रसिद्ध स्थल अछि जेकरा बारेमे की काफी बिस्तार सऽ जादा बताबैके अछि तऽ ओकरामे एक स्थल अछि आहाँके एक चण्डीस्थान अछि हमर सबके घरसे लगभग आठ किलोमीटरके दूरी अछि काफी प्रसिद्ध चण्डी माता के मन्दिर अइछ और इस ई तरह से काफी प्रसिद्ध स्थल अइछ